औरत गी किश बी नेईं हे समझदे कि ओह् जेल्लै बी औंदी ही उसी सिर्फ ताह्न्ने गै ताह्न्ने मारी मारी सस्स सौह्रा बी ताह्न्ने मारदे हे जेह्ड़ा ओह्दा मर्हाज होंदा हा प्ही ओह्बी नेईं हा चांह्दा उसी इक चप्पलै समान समझदे हे लेकिन अज्ज ऐसा नेईं ऐ कि अज्ज औरतें गी सम्मान मिलदा ऐ कि उसी बी अपने सुखने पूरा करने दा मौका मिलदा ऐ ते उसी बी ओह् अगर ओह् चाह् जो चाह् ओह् चाहंदी ऐ तां उसी ओह् करने दा मौका मिलदा ऐ ते आपूं बी करी सकदे न हू'न अज्ज दी जनानी किन्नी दूर दूर जा दियां तां ओह् केह् केह् नी कम्म करां दियां कुड़ियां होइयां पैह्लें जमाने कुड़ियें गी पढ़ने नेईं हे दिंदे औरतें गी पढ़ने नेईं हे दिंदे औरत जां इक बनदी होंदी ही घरेंआह्लें दा पर जे कोई बी कुड़ी होंदी ही ओह्दा जन्म होंदा हा उसी मारी दिंदे हे लेकिन अज्जै दे टैमें पर कुड़ी उं'दी इज्जत होंदी ऐ प्ही जनानियें दी बी इज्जत होंदी ऐ जिस टाईम च अस सारे गल्लें गी समझी सकने आँ अस कुसै दा भला बी करी सकने आं जेह्ड़े मर्द होंदे हे पैह्लें पैह्लें ओह् औरत कोला आखदे कि औरत किश बी नेईं ऐ साढ़े अग्गें जो किश बी है' अस न लेकिन हू'न ऐसा किश बी नेईं है'न अगर कोई औरत अपनी लड़ाई लड़ने च आई जा तां मर्द गी हराई सकदी ऐ